हाँ नमस्ते

हाँ बोल कौन सा बड़ा वाला कौन कंपनी के लीजिएगा ओप्पो है रियलमी है एप्पल का है हाँ एप्पल का भी है रियलमी का है रियलमी का है पंद्रह सोलह हज़ार रुपया एप्पल का है अठारह हज़ार रुपया और ओप्पो का है पंद्रह हज़ार रुपया चौदह पंद्रह हज़ार रुपया इससे ज़्यादा रेंज वाला है हाँ बोलिए न ओप्पो वाला उ हो जाएगा चौदह पंद्रह हज़ार का तो रियलमी वाला ले लीजिए न उ हो जाएगा अठारह हज़ार रुपया हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत करिये न देंगे हाँ तो हो जाएगा थोड़ा बहुत कम कर देंगे ह ठीक ठीक है मोबाइल पर पर्मेंट कीजिएगा ठीक है तब गलास भी लगवाइएगा ओ ठीक है तो उसका भी पैसा लगेगा ऊपर से हाँ अलग से लगेगा नहीं अलग से लगेगा कोभर भी लगवाना है तो वो भी अलग से होगा आप तो कम तो करबे त किए न मोबाइल का दाम लेकिन उसका दाम लगेगा अठारह हज़ार बोले न हाँ तो उसमें हो जाता लेकिन आब कम कर दिए दाम तो उसमें तो नहीं न होगा ठीक है आइए तो कर देते हैं